ہم لوگ جیسے گاچھی کے نیچے بیٹھا رہتے ہیں کیڑے مکوڑے اور کاٹتا ہے تو رگڑتا بہت کیونکہ وہاں سے رگڑنا بہت اچھا کے لیے فائدہ کرتا ہے اور کوئی بھی کوئی بھی جیو جنتو کاٹتا ہے تو اس کے لیے کوئی دوا دینا چاہیے کیونکہ ہم ہم ہم لوگ بیٹھا رہتے ہے کیونکہ کیرا مکوڑا کاٹ لیتا ہے تو دوائی لگاتے ہیں اور اس کے اس کے دوست لوگ ہم وہاں گاچھ کے نیچے نہیں بیٹھتے ہیں کیونکہ کیڑا مکوڑا چلتا رہتا ہے اور اسی کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا گاچھ کے نیچے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ بجلی بھی گری گر سکتا ہے اور وہ بہت ادھک لوگ مر سکتا بھی ہے اس کے لیے کوئی اپائے کرنا چاہیے کیونکہ پیڑ کے نیچے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے اور ہم سب کے لیے کیڑے مکوڑے کے لیے فائدہ فائدہ نہیں ہے جبکہ کسی کو کاٹ لیتا ہے تو بہت رگڑتا ہے رگڑتا ہے اور ہمارے لیے فائدہ نہیں ہوتا ہے جب کوئی جب کوئی جب کوئی کوئی بھی بھڑنی کاٹے تو اس میں کچیا سے رگڑ دینا چاہیے تو چھوٹ جاتا ہے اسی لیے ہم سب کو لیے فائدہ ہوتا ہے اور بھڑنی کو بھی نہیں مارنا چاہیے بھڑنی کے نیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ بھڑنی کاٹنے سے پھول جاتا ہے اور کچیا سے رگڑ دینا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے فائدہ بہت مند ہے اور کوئی اور کوئی جی اور کوئی ہمارے لیے کوئی سمبھو نہیں ہے اسی لیے بڑھنی سے دور رہنا چاہیے اور ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے گاچھ کے نیچے گاچھ کے اوپر گاچھ کے اوپر کیڑے مکوڑے چڑھ جاتا ہے اور مدھ مکھی جو کاٹتا ہے اس میں لوہا کا مدد کرنا چاہیے اور ہم سب کے لیے فائدہ مند کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اس کے کیڑے مکوڑے کاٹنے سے کچھ نقصان ہو ہو بھی سکتا ہے اور کچھ بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ یہ